आथिखालाव जुगा ओरैबायदि जाबाय दे गासैबो इन्टारनेटनि जोहैनो सोलियो आरो बेहाय दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगानि खौरांफोरखौ जोङो दान्दिसे समनि गेजेरावनो जोंनि आखाइ आखाइ जोङो ससीयेल मेडियाफोरनिफ्राय मोनो हायो थिक बिदिनो बाक्सा जिल्लायावबो गोनांथि बिजों ओंखारनाय बा रादाबनि फुंखा होन्नानै बुङोब्ला जोङो बेखौनो बुंनो हायोदि जि खना खनलाफोराव मा जाथाय जागासिनो धोहोरोमारि बिथिं राजखान्थि बिथिं थुनलाइयारि बिथिं बा समाजनि बिथिंफोराव मा सोमजिगासिनो बेफोरखौ सुबुं समाजनि गेजेराव लाबोनो थाखायनो रादाबनि फुंखाफोरा जोनोम मोन्दों आरो बेखौ मिथिहोनो थाखायनो दिनै रादाबगिरिफोरा रादाबखौ बुथुमदों आरो जोंनि गेजेराव मिथियि खौरांफोरखौ दान्दिसे समनि गेजेरावनो मिथिनो हाहोदों बेहाय जोंनि बाक्सा जिल्लायाव बेहाय जायगारि रादाब बिलाइ गैयाखौनो जों बुंनो नांगोन जायगानि जि खौरांफोरखौ जोङो बे बायदिनो जोंनि समाजारि बिजों वाटसाप आरो बिदिनो जों फननि गेजेरजों जोंनि जायगानि खौरांफोरखौ मिथिनो हायो आरो बे बायदिनो रादाबनि गेजेरजों जोङो बबेबा ओनसोलफ्राव माबाफोर जाथायफोर जायोब्लाथाय जोङो दान्दिसे समनि गेजेरावनो मिथिनो हायो जोंनि जिल्लायाव बे बायदि मुवा गैयादि जाय मिडियानिफ्राइ बांसिन सांग्रांथि नांगौ